मा दे माथो खबर होमबालाय मैया मानि आङो माइ बेफारिनो माइ फानहरदो मालायनो हो आत आतस' बिसथाखायै फानहरदो अह एग्रमन आङो खिथि मावनानै माबानाय माइ गायनायनि माइ मोन्नाय आरो न'आवनो गायनायनिखौ जमा खालामनानै आङो फानहरदो आह अह आंहा मैया फानहरबाय एह रनजित बाबो सापर बाबो एखे आरो आतस' बिसयै फानहरदो आङो मैयायो नोंबा बेसेयाव फानगोन दस बो थांगोन नायदो नोङो आं मैयायो नांग्रोगोखाय फानहरबाय अह जोंना

एह ए जोंनाबो दङ थाबाबो जोंना आदि गोबां बिबो बियो लायो थायसे थायनै फाखायो गेजेरावनो फानो गयालाय इसि मोना बिदि आरो अह आंहा माइनि बेफार एसे खेथि खालामनाय आरो धार होना दोन्नाय बन्दग लानानै गायनाय बेफोरखौ आङो फानदों आरो नङा होमबा

अह

अह नखरावलाय बिदिनोसै आरो

बिदिनोसै आरो नखरा हा मोजाङै दङ दासान्दै गैया आरो दोनथ'लायदो